हमरा गाँवमे करीब करीब सत्तर पचहत्तर परसेंट गरीब छै गरीबके कोइ नहि देखय लए चाहय छै वी डि ओ आबय छै ने तऽ उहो महतबरे के सभचीज लए कऽ उकटि कऽ चलि जाइ छै गरीबके कोनो घटना घटय छै तऽ ओइ घटनामे मीडिया अबय छै तऽ ने फोटो तोटो घीच लेलक भने देखा देखावटी करि देलक चलि गेलय कोनो अथी नहि लै छै हाँ घटना घटलैए तऽ मिलना चाही कुछो करना चाही कुछो नहि आओर ओहे महतबर कन हइ छै घटना घटय छै तऽ ओकरा सभकिछु मिलय छै सभकिछु दखय छै सभचीज पर देखभाल करय छै लेकिन गरीबके गरीबके तऽ कुछो नहि गरीबके राशन मिलय छै तऽ ओइसँ तऽ दिन खाइ छै तऽ राति लए नहि होइ छै आओर राति खाइ छै तऽ भोरका लए नहि होइ छै तऽ गरीब तऽ कहिनो अपन दिन गुजर काटि लै छै जेहने होइ छै निमके रोटी सागे रोटी खेतेमे मजदूरिये करिकऽ काल्हि जोनेमे चलि जाइ छै काल्हि मकइये काटय लए चलि जाइ छै सीजनमे एक बेर धान रोपनी होइ छै धान रोपि लै छै इएहे सभ करय छै मीडिया उ सभ कुछो नहि मीडियाके कोनो मतलब नहि मीडियाके महतबर आदमीके कन जौ कोनो चीज हइ छै तऽ ओइमे तुरत पहुँच गेल गरीब आदमी कनऽ कुछो हेतय तऽ चाहे उ गरीब मरि किए नहि गेल होइ कहते कहते लए लेलकय फोटोओ से कोनो अथी नहि लेतय कुछो नहि कोनो तरहके कतहु घटने घटलय आओर ओ रोडेपर घटना घटलय आब गरीबे छै तऽ ओकरा मीडिया नहि देखतय ओकर अथी नहि लेतय आओर ओहे महतबर आदमी रहतियै तऽ लेतियै करतियै इएहे सभ सत्तर परसेंट गरीब छै गरीबके गुजर केना जेतय केना चलतय तऽ सरकारेपर निर्भर छै केना रहय राखय उपरवला एकटा भगवान छै आओर मजदूरी छै मजदूरी जेतना तऽ गरीब करि सकय छै ओहेपर छै आब गरीब आदमी छै ओकरा पाँचगो बच्चा छै एगो कमेनहार छै कनिआँ तऽ काम करिये नहि सकय छै एकटा कऽ कमेनहार छै तऽ उ जेतना तक कमाकऽ लाबय ओहेपर गुजर छै ओकरा कोनो चीज भइए गेलय कुछो अथीये भए गेलय तऽ ओकरा मीडिया किछो अथी नहि करि सकइए खाली एते फोटो घीच लेतय आओर अपन चलि जेतय जेना तू रहऽ जेना करऽ जेना अपन गुजर करब तऽ मीडिया कोन काम कऽ मीडिया छियै पैसावला के लिये पैसावला के पैसा छै तऽ सभ छै नहि छै पैसा तऽ कुछो नहि छै पैसा रहतय तभे ने सभकिछु आओर गरीबो आदमी कते गरीबे अथी करतय ओकरो तऽ ओहो जब खेत कमबैले जेतय ओकरो पैसा रहतय तब ने ओकरो देह शरीरमे ताकत रहतय तभिये ने पति नहि छै पति मरि गेलइए घटना घटलय तऽ तऽ ओकरा तऽ भए गेलय चिन्ता उपरसँ खेतो कमबय लए चलि पड़तय हरचीज करय लए पड़तय बालो बच्चाके देखय लए पड़तय उपरसँ चिन्तो करय लए पड़तय मीडियावला के की लागय छै फोटो देख कऽ लए ललकय चलि गेलय गरीबके तऽ ई सन्तोष होइ छै हमर मीडियावला गेलय हमर फोटो लए कऽ हमरा पैसा मिलबे करतय हमरा सभचीज मिलबे करतय हमरा मुआवजा मिलबे करतय उहो लए कऽ तऽ हम रहबय लेकिन मीडियावला मे से नहि छै फोटो घीच लेलकय देखावटी करि लेलकय चलि गेलय आओर गरीब तऽ इएहे रहय छै टेंशनमे जे हाँ हमरा केना कखनी एतय मीडियावला हमर फोटो लए गेलैय कहिया एतय एतेक महीनामे एतय दू महीनामे एतय तीन महीनामे एतय गरीब इएहे आशा लगेने रहि जाइ छै समूह छै दस टाका जमा करय छै ओइसँ की हइवला छै ओइसँ कुछो होइवला नहि रहय छै ने कुछो गरीब गेलय महतबरके सभचीज हइ छै मीडियोवला छै महतबरे के गरीबीके कुछो नहि इएहे छै मीडियावला ओना गरीबमे अमीरमे ककरो बेटिये कनो अथीये भए जाइ छै तऽ गरीबके गेलय तऽ उ मीडियावला फोटो घिचायके आओर उ अथी करि देतय उपर उड़ाय देतय ओहे महतबरके चलि जाइ छै लोक झाँपिकऽ राखि दै छै मीडियोवला के डर रहय छै केना हम बोलबय ओकरा उछालि दै छै बेसी गरीबके रहय छै तऽ पैसावला के रहय छै तऽ नहि उछालय छै